ہمارے ضلعے میں ہمارے دربھنگہ ضلعے میں اناج اگانے والی جیسے کہ گیہوں گیہوں ہوا مکئی ہوا دھان ہوا اور سبزیوں میں جیسے ٹماٹر ہوئی تورئی ہوئے لوکی ہوا یہ سب اور کچھ ساگ بھی ہوتے ہیں جوکہ ہمارے علاقے میں اگائی جاتی ہے ویسے تو کاہے کہ اگر اس کا موسم سازگار موسم اگر چاہیں تو جیسے کہ بارش کے ٹائم میں دھان بہترین ہوتا ہے جیسے کہ دھان اگائی جاتی ہے کھیتوں میں اسے پانی دی جاتی ہے فصلوں میں پانی دی جاتی ہے کھاد دی جاتی ہے اڑیا دیے جاتی ہے اس کے بعد تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو کاٹے جاتے ہیں کاٹ کر پھر مسین میں اس کو تیار کیے جاتے ہیں اور بتایا منڈی جاتا ہے اس کو بیچا مارکٹ میں بھی پارسل کیے جاتے ہیں سیٹ کیے جاتے ہیں کچھ اسٹور کر کے ہم رکھ لیتے ہیں اپنے آگے کے وقت کے لیے کھانے کے لیے جیسے کہ ایک کوئنٹر دو کوئنٹر اور اس کے بعد جو بچتے ہیں تو ہم اس کو بیچ دیتے ہیں مارکٹ میں کر دیتے ہیں تو ان فصلوں سے ہم جو بچے ہوئے فصل ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے میں کام آتے ہیں سبزیاں بھی ویسے ہی ہوتی ہے جوکہ سبزی ہم لوگ اگاتے ہیں تو جیسے کہ ایک بڑا گراؤنڈ بناتے ہیں مٹی کو کوڑتے ہیں پھر اس میں لہسن بھی اگاتے ہیں پیاز بھی اگاتے ہیں اگاتے ہیں پھر ان لوگوں کو اگا جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم وہ توڑتے ہیں پھر اس کو ہم سبزیاں بھی منڈی میں جا کر رکھتے ہیں اور اس کو دکان تک پہنچاتے ہیں پارسل کرتے ہیں جو اس کی خریداری ہوتی ہے بکری ہوتی ہے پھر ہم لوگ کو کے منافعہ ہوتا ہے ہم لوگ دھان گیہوں اور مکا کرنے سے پہلے اس اناج کو اگانے سے پہلے پہلے اس جگہ کی جوتائی کرتے ہیں پانی دیتے ہیں تو پھر اس میں ہم بیج بوتے ہیں پھر اس کو روپتے ہیں پھر ان کے ساپ بعد جو ہے ان کو ہم اچھے سے اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں جب وقت آتا ہے جب وہ پک جاتا ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے پھر اس کو اچھے سے مسین میں تیار کی جاتی ہے اور کچھ کو گھر میں رکھا جاتا ہے اور کچھ کھانے کے لیے اسٹور کر رکھ دیتے ہیں جوکہ ہمارے آگے کام آ جائے اور کچھ کو ہم منڈی میں جا کے مارکٹ میں پارسل کر دیتے ہیں اور سبزیاں بھی کچھ اسی طریقے کے ہوتے ہیں ہم جس جگہ پہ اگاتے ہیں اس جگہ کو اچھے سے پہلے مٹی کو اچھے سے اکھیڑ دیتے ہیں پھر اسے روپتے ہیں اس میں بیج بوتے ہیں پھر وہ جب ہوتا ہے تو ان کو ہم اچھی طریقے سے اس کو پھر کاٹتے ہیں پھر اس کو سبزی کو ہی منڈی تک پہنچاتے ہیں مطلب کہ ان سے ہمارے ان کو ہمارے ضلع میں اس کو بہت ہمارے لیے بہت ہی خاص ہوتے ہیں اور ان کو اگاتے ہیں اپنے سے کرتے ہیں یہ پورا نیچرل ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ایسا نہیں ہوتا ہے جو ہمارے صحت کے لیے ہانیکارک ہو یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو ہم ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں فصلیں کو سازگار موسم ہمارے لیے تب ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہم جب فصل کرتے ہیں تو بارش ضروری ہوتی ہے پانی ضروری جب بارش نہیں ہو پاتی ہے تو ہم اس کو پانی پٹاتے ہیں پانی دیتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے تاکہ وہ گیلی زمین میں اچھے سے ہو اچھا سے فصل ہو اچھے سے دھان ہو گیہوں ہو چاول ہو مکا ہو پھر مطلب جو ہے سو بھی ہو اور سبزیوں میں ہم لوگ صبح صبح پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے ہو خوبصورتی سے ہو ہمارے ضلعے میں ان سب اناجوں کی بہت ہی فصل بہت ہی خاص ہوتا ہے اور ہم ان سب چیزوں کی اپنے سے ہی کرتے ہیں کھیتی اور ان کا دھیان رکھتے ہیں ان کو صحیح سے اس کا لابھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں